कुर्ति सिगाङाव बिहरदोंमोन आङो जेब्ला आं बिहरदोंमोन होमबाथ' प्राइजआ बिराट ल'वावनोमोन नालाय ओंखायनो आं बिहरदोंमोन मोजां मोननानै ओमफाय बेवहाय जेब्ला फैदोंमोन होनबा दाग नांनाय दंमोन ओमफाय डिसकाउन्टनि थाखाय जानो हागौ ओंखायनो डिस्काउन्ट होदों जानो हागौ बिसोरो ओंखायनो ओमफाय आं बेखौ रिटार्न हरफिनबाय बेनो नेगेतिभ रिभिउ